जोंनि गामिनि मानसिफोरा गावबा गावनि गथ'फोरखौ पलिय' निफ्राय रैखाथि होनो थाखाइ हाबा मावो बिसोरो डक्टर नि थिन्नाय बायदियै बबेबा मेडिकेल नङाबा साब सेन्टार नङाबा अंगनबादि सेन्टार बायदिफ्राव थांनानै डक्टर नि थिन्नाय बायदियै पलिय' जाहोयो आरो बेबायदिनो जाय बाराय एबा खालारफोराव डक्टर फैयो बेवहाय बिसोरो लांनानै पलिय' दौवो आरो पलिय' निफ्राय जानाय बेरामफोरनिफ्राय रैखाथि होयो